मोनसे समाव आंनि नखराव रांनि अलखद जानायाव आङो बायहेरनि रायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जादोंमोन बै समाव आंनि नखरनि रांखान्थि थासारिआ बारा मोजां नङामोन आङो प्राय थाम बोसोरसो खामानि मावना आंनि नखरनि थाखाय हेफाजाब होबोबाय थादोंमोन बिनि उनाव जेब्ला आङो खाथिआवनो खामानिनि राहा जायो अब्ला आङो न'वाव फैफिननो खाबु मोन्दों आरो आङो दिनैसिमबो बेयावनो मावनानै दंथ'यो दा आङो न'वाव फैनो आङो दा जुलिबो जाबाय आरो दा आंहा सानै गथ'बो दंसै नाथाय दुखु नांथाव खोथाया बेसोदि आंहा बिफाया नै बोसोरनैसो सिगां रुंसारि जालांबाय आरो आङो दा आंनि नखरनि देरसिन फिसाला जानायलाय आङो गावनि नखरखौ दा सामलायनो गोनां जाबाय आरो आङो आंनि फंबायखौबो खामानि फिसा नागिरनानै होनो हाबाय